गुजरात जे धंधे जी जेका सभ्यता संस्कृति आहे उहा भारत जे अन्य सभिनी राज्यनि खां विभाॻनि खां हिकदमि थोरी अलॻि तरीक़े सां आहे हिते पंहिंजा धंधोड़ियुनि जा वापारियुनि जा पंहिंजा टाइम जेके फिक्स कयलु आहिनि उहे टाइम ते धंधो कनि टाइम ते दुकानु खोलीनि टाइम ते रोटी खाइण जो हुजे सही टाइम ते फ़ैक्ट्रियूं बंदि थियनि टाइम ते खुलनि वरी इहो ॾियारीअ में चार ॾींहं बंदि त चार ॾींहं बंदि ई हुननि खे अहिड़ो को आहे कोन माना जेके बि आहे सो सभु क़ाइदे क़ानून सां ऐं सभु उन जे हिसाब सां धंधो कंदा आहिनि त सभिनी खे ख़बरु आहे त हीउ दुकानु अठें बजे सुबुह जो खुलंदो ॿारहें बंदि थींदो मंझंदि जो वरी ॿी बजे टी बजे रोटी खाइण खां पोइ खुलंदो त सिधो नवे बजे बंदि थींदो फैक्ट्रियुनि जो बि उहो ई बराबरु हिसाबु किताबु साईं लेनादेना जेको क्लीयर कट हिसाबु त बाक़ी जेके ॿियनि हंधु ॾिसंदा आहियूं त ईअं न आहे जीअं बम्बई में आहे ॾींहुं राति चोवीह कलाक वेठो हलु हलु मशीन वांगुरु ज़िंदगी जीवन लॻो पियो आहे राति जो बि कमु ही बि ॾींहुं बि कमु त हिते हो गुजरात में हो कान्हे उहो जहिड़ो को शांतिअ जो माहौल आहे थधाण वारो माहौल आहे सुठो पंहिंजे टाइम ते आदर्श मय जीवन आहे त उन सां छा थो थिए हिकिड़ो असांजी सिंधु जी हड़पा सभ्यता जीअं न हूंदी भाई ईअं जल्दी जल्दी वापारु वधे प्रोग्रा प्रोग्रेस करे उहो प जेको ईअं झलक हिते मिलंदी आहे ऐं पूरी ईमानदारीअ सां भाई हेतिरो जेको अघु चवंदा त बाबा अघु इहो ई अथई पंहिंजो थोरो मुनाफ़ो रखी करे ऐं सभु कंहिंखे फ़ाइदो ॾींदा ग्राहक जो फ़ाइदो ॾींदा ग्राहक जो फ़ाइदो सिंधियुनि जो बि फ़ाइदो त अहिड़े नमूने सां जेको गुजरात जो धंधो वापारु आहे संस्कृति आहे उहो भारत जे ॿियनि क्षेत्रनि खां राज्यनि खां हिकु हिकदमि अलॻि ऐं सुठे नमूने जी लॻंदी आहे जंहिंमें को बेईमानीअ जो चिटिंग जो हिसाबु किताबु ही नाहे